دیکھیے آج کے زمانے میں نقل و حمل کا طریقہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بہت ساری سویدھا آ گئی ہے جیسے کہ رنگ برنگی طرح طرح کی گاڑیاں آ گئی ہے ریلوے اشٹیشن ہے ہمارے ہمارے دربھنگہ ضلع میں ایئرپورٹ ہے ہوائی اڈہ ہے جہاں سے لوگ جہاز سے بھی سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو بس سے سفر کرتی ہے ٹرین ہے کتے سارا تو ٹرین سے ہم لوگ سفر کر لیتے ہیں یا پھر ٹرین نہ ملے تو پھر ٹرین پہ اگر بھیڑ زیادہ ہوتی ہے یا کسی کارن ہم لوگ نہ جل سکے تو بس بھی کتی ہے بڑی بڑی بس ہے بس میں اے سی لگ گئی ہے پردہ ہے بس بھی دو تلہ کا ہوتا ہے مطلب کہ ہمارے ہم جو ابھی جو سویدھا ابھی ہے وہ آج سے پچاس سال پہلے سو سال پہلے نہیں تھے پہلے کے زمانے میں آدمی سب جیسے کہ بیل گاڑی سے بیل گاڑی سے سفر کرتی تھی گھوڑا سے سفر کرتے تھے اور کچھ لوگ چل کے پیدل چلتے تھے لیکن اب ہم اب سب کچھ وہ چیزیں بدل گئی ہے وہ نظارہ بدل گئی ہے اور بہت سارے سویدھا ہے اب کے اب کے بارے یہ ہے کہ رنگ برنگی گاڑیاں ہیں کچھ لوگوں کے پاس خود کی کاریں ہے کچھ کے پاس خود کی بائک ہے اسکوٹی ہے اور اس سے ہم لوگ سفر آسانی سے کر لیتے ہیں جہاں بھی جانا ہوتا ہے ہم لوگ ٹئم پہ پہنچ جاتے ہیں چاہے وہ ہم لوگوں کو کہیں دوسرے سہر جانا ہوتا ہے یا ڈاکٹرس کے پاس جانا ہوتا ہے یا کسی کلینک پہ کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو یہاں تک کہ ہم لوگ اگر دس قدم بھی چلنا ہوتا ہے تو ہم لوگ خاص کر زیادہ تر عام طور پہ تو بائک ہی استعمال کر لیتے ہیں کیوںکہ ہم لوگ کے پاس ہے پہلے تو ایسا تھا کہ لوگ لمبے لمبے سفر چل کر طے کرتے تھے کیوںکہ پہلے زمانے میں یہ سب سویدھا نہیں تھا بڑے بڑی گاڑیاں آ گئی ہے جس میں اے سی لگی ہوئی ہے اب ہر جگہ میٹرو بھی ہے اب بہار میں بھی میٹرو ہے اب تو کیوںکہ بہت ترقی کر رہا ہے یہ ہمارا دیس اور بہت آگے بڑھ رہی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ سب دیکھ کر کے ہم لوگ کو کہیں نہ کہیں خوشی محسوس ہوتی ہے پرائڈ فل فیل ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ کا بہت سا مطلب کہ سویدھا ہے اور ہماری مدد ہو رہی ہے تو نقل و حمل اس سے سفر ایسے ہی کہتے اسے ہی کہتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جیسے گاری بس ٹرین جہاز ہیلیکاپٹر سائیکل جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے تو میرے خیال سے یہ سب چیزیں جو بدلی ہے اب بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا ہے اور بہت ترقی کر رہی ہے بہت آگے بڑھ رہی ہے اور ہم کو یہ سب چیز دیکھ کر کے بہت خوشی ہوتی ہے اور ہم لوگوں کی بہت کہیں نہ کہیں بہت ساری مدد بھی ہوئی ہے کہ زمانے کے اعتبار سے ماحول کے اعتبار سے سب کچھ چینج ہوا ہے اور بہت ہی ترقی کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہی سب کچھ کیا گیا ہے اور کچھ لوگ تو بائک سے بائک استعمال کرتے ہیں بائک سے جاتے ہیں بس یہی سب کیا اور یہ سب دیکھ کر کے لگتا ہے کہ دیس بہت ہی آگے بڑھ رہا ہے